आं जी भइया जी केह् हाल चाल ऐ आं आं नेईं यरो साढ़ी हट्टियै दा माल अस खराब बेचने निं ऐ अ होर दी हट्टिया नेईं ना लैता तुसें ऐसा होई निं सकदा ऐ पर तुस चलो कोई गल्ल निं ते तुस आवेओ हट्टिया ते दिक्खी लैगे कोई होर हट्टिया समान लैता होऐ क्योंकि एह् जेहा समान अस हट्टिया बेचदे निं हैन तुस इंया करेओ हट्टिया आवेओ ते दिक्खी लैगे ते नेईं तां तुसेंगी अस चेंज़ करियै देई ओड़गे साबन ठीक ऐ केह् पता कोई गलती कन्नै कौंपनी चा आई दा होवै कोई खराब समान ते केह् पता हून एह् ठीक ऐ